आं जी जनाब केह् हाल चाल ऐ म्हाराज होर सनाओ ठीक ठाक ऐ यरो गल्ल बात इंया ही एह् कुदै दिक्खी में जगह सोचेआ हा महां कोई बिज़नेस खोह्लचै दमें जनें नेईं आओ जाई ऐ बड़ी उत्थें दुकान बी ठीक ऐ जेह्दी दुकान दिक्खी में उसी खोल्लनै आं उत्थें चुप करियै दमें जनें कम्म करने आं अपना उत्थें ते सोचेआ महां करने आं भाई होरें गी फोन आं नेईं लोग बड़े औंदे जंदे उत्थें ते एह् नस्सियै आए दे न में सोचेआ खोह्चै आं बैंह् दी जरूरत बड़ी ऐ उत्थें बैंह् रक्खने न नर्सरी च हैनी आं जमीन लैओ कुदै थोह्ड़े बूह्टै शूह्टे लान्ने आं उत्थें पलाह् दे पत्तर होइये जियां आमली दा एह्दा जादा कम्म चलदा इत्थें ते आं कन्नै बड़ दा बूह्टा दिक्खना पौना कन्नै ठीक ऐ एह् ठीक ऐ जी ठीक